مجھے پینٹنگ کرنا بہت پسند ہے اور میں یہ بچپن سے کرتی آ رہی ہوں میں نے اس کا کورس بھی کیا ہے اور میں زیادہ تر پینٹنگ لرن کرنے کے لیے دیکھ کر بناتی ہوں بٹ کبھی کبھی میں سوچ کر خود سے بھی بناتی ہوں جو کہ بہت الگ بہت ہی انوکھی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا بنایا ہے کہ اپنے دماغ میں اپنے سپنوں میں یا جو بھی آپ نے اپنی لائف میں دیکھا ہے وہ میں سوچ کر دیکھ کر محسوس کر کر وہ بناتی ہوں اور زیادہ تر میں اپنی خود سے سوچ کر پینٹنگس بناتی ہوں کہ جیسے کوئی آج میں نے پھول دیکھا یا پھر کوئی انسیڈنٹ دیکھا اپنے رستے میں ہوتے ہوئے تو میں سوچتی ہوں اور اس کو اپنی اپنی سپنوں کو یا پھر اپنے کرداروں کو اپنے پیج پہ اپنے کینوس پہ اپنے کلروں کے ساتھ پنسلس کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ اپنے کینوس پر اتارتی ہوں اور وہ لوگوں کو بہت پسند آتا ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا بنایا ہے